खेळ हो आमकां सगळ्यांक खूब आवडटा तितूंत डिफ्रंट डिफ्रंट प्रकारचे खेळ आसात खेळपाक तितूंत क्रिकेट फुटबॉल वॉलीबॉल बॅडमिंटन कबड्डी आनीक तरेचे खूब तरेचे प्रकार आसा आमचे गांवांत भुरगे आसा ते खेळपाक खूब हुशार आसा तेंच्यांनी खूब खूब खेळ खेळोन गोल्ड मेडल हाडलेल्यो आसा ट्रॉफी हाडलेल्यो आसा